हेलो हाँ भाई ये मुझे कुछ ऑफर चल रहा हैना तो मुझे कुछ मीठा चाहिए अच्छा ये रसमलाई अच्छा अच्छा इसमें छूट हैना अच्छा ये छैने के रसगुल्ले अच्छा अच्छा ठीक है मुझे ना क्या है ज़्यादा चाहिए है इसीलिए मुझे आप थोड़ा रेगुलर की मैं कस्टमर हूँ ना तो आप तो मुझे ज़्यादा छूट देंगे ना क्योंकि मुझे ज़्यादा चाहिए दस किलो चाहिए अच्छा अच्छा ठीक है तो हम आपको इतने परसेंट छूट दे रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है भईया तो आप ऐसा करिए आप ना इतना दस किलो ना आप इसको पैक कर दीजिए ठीक है ठीक है